ہیلو جی بتائیے مے آئی ہیلپ یُو جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی جناب جی سر جی آپ نے کمپیوٹر ڈپلوما آرٹ اینڈ کرافٹ میں کیا ہے ٹھیک ہے سر اینڈ ادر کوئی ڈگری جی سر بتائیے جی سر میں اب آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری یہ جو کمپنی ہے اُس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کیوں کہ ایڈوانس کورس جِس نے کیا ہے اُنہی لوگوں کو زیادہ موقعے فراہم کئے جا رہے ہیں اور اُس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پیکیج ٹائپ بنا دیئے گئے ہیں تو یہ میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہی ہوں کیوں کہ بعد میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہوں جی سر بتائیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جی جناب جی جناب تو رجسٹریشن فیس جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ایک ہزار روپیے رہے گی جو آپ کے سال بھر کے لئے کافی ہیں جی مکمل قیمت ہے آپ کے ایک سال کے لئے اِسی رجسٹریشن کے اندر چلتی رہے

ہاں اور اُس کے بعد ایک مہینے بعد آپ کو نیا رجسٹریشن کرانا پڑے گا اور یہ چارجیز جو ہیں آپ کے صرف ایک سال تک کے لئے ہیں آپ مجھے اپنا بایوڈیٹا وغیرہ بھیج دیجیے اور میں اُسے چیک کر لیتی ہوں جی آپ کی پلیسمنٹ کے لئے جو ہے آپ کو ایک ایک ہفتے کے اندر پتا چل جائے گا

جی بہتر ہے جی ہم آپ کو خود اِنشاء اللہ خوشخبری دیں گے